जोंनाथ' माबा मा होनो गथ'फोराथ फुजायोवनो जि जोंनाबो दाखालि जि खस्थ' मोनदों फुजा माबा माबियावनो जि दोखो दोखो मेंग्लिजोबदों उन्दैया आजां गाजांनो सावफाबाय उनदैयाबो गिदिराबो सावफाबाय गासैबो सावफाजोबदों आरो बोसोर गोदाननि माबा मा होनो फांसन जानोसैना मानो सासे मोसानो नागिरदों फांसनाव प्राइज मोनोना मोनोा बैसागु दिननि मोसाथोंसै रंजाथोंसै आरो दुइसिनाबो मोसानो नागिरदों मोसाथोंसै सोलोंगासिनो दङ मोसानो बे बैसागुनि फांसन जानायवनो मोसानो नो ओमफ्राय देवोल देवोल फुजायावबो थांनो लुबैदोंमोन थाङा फिसाफोरानो एखनबा थांनो हानो दोनलांनांसिगोन आं थांनो नायनोनो नायनो नागिरदों देवोल फुजाया माबायदि नुफेरनायाखैबो फिसाफ्राबो नायनोसै खोनथा हैनोसै आं देवोल फुजाखौनो नुफेराखै नालाय उन्दैफ्रा ओंखायनो देखाय हैनोसै आं नायहो हैजोबनोसै आं जेरावबो थांनायानो जाया नालाय बेरायनायानो जाया नालाय गथ'फ्राबो ओंखायनो देखाय हैनोसै आं खनसेसोखौ सानसेल' देखाय हैगोन आं देखाय हैबाय थानो हाया आङो थाखा फैसा गैयैफ्राव